हम अहाँके दोकानसँ जे किताब लए गेल छलहुँ ओ किताब जे छै से बहुत ही बढ़िआँ छलै ओ बच्चासभके हमरा परिवारमे बच्चासभके लेल लऽ गेल छलहुँ बच्चासभकेँ बहुत नीक लगलै ओ किताब पढ़ैमे चित्र बढ़िआँ रहै पैटर्न बढ़िआँ छलै स्टोरी बढ़िआँ रहै तऽ बच्चासभके बहुत प्रभावित कयल गेलै तऽ बहुत बहुत नीक लगलै बच्चासभकेँ मतलब जे छै से कम दाममे एतेक बढ़िआँ किताब एतेक बढ़िआँ प्रकाशनके किताब जे छै से मतलब मिललै तऽ हमरा हमहूँ पढ़लहुँ ओ किताबकेँ देखलहुँ बहुत बढ़िआँ किताब छै ओ बहुत बढ़िआँ प्रकाशन छै आओर जे छै से हम ई चाहै छी जे आओर भी बच्चा जे आस पड़ोसके छथिन हुनको लेल ई किताब हम ली खरीदी आओर हुनको ई चीजके ई किताब दियनि आओर ओहो पढ़थिन आओर ताकि ओहो समझथिन देखथिन आओर हुनको मतलब बहुत ओहि तरहके ज्ञान होय आओर आओर भी ज्यादा चीज जे छै से सीखैके मिलतनि ओहो पढ़ाइ करथिन आओर कोशिश हमर इएह आशा रहतै कि ई किताब जे छै से से ओहो बच्चासभकेँ बहुत नीक लगतनि आओर बहुत ओ ओहो मन लगा कऽ बुककेँ पढ़थिन समझथिन आओर जे छै से मतलब हमरा ई बुक जे छै अहाँके बहुत बढ़िआँ लागल आओर आओर जे छै से हम ई बुक आओर हम लेबय चाहै छी आओर आस पड़ोसके बच्चाकेँ दैके लेल तऽ हम चाहब जे मतलब ई कम प्राइस मऽ हमरा बहुत बढ़िआँ लागल ई बुक पढ़ैमे बहुत बढ़िआँ छलै एकर स्टोरिओ बहुत नीक लागल हमरा आओर बच्चासभके छै इच्छा छै जे मतलब इएह बुक हम पढ़ी एहि प्रकाशनके तऽ बहुत नीक छै तऽ हम जे छै से मतलब चाहब अहाँके दोकानसँ उएह बुक ली आओर ओ बच्चासभकेँ दी ताकि ओ बच्चासभ पढ़थि ओहि बुककेँ आओर मतलब हुनका किछु ज्ञान होय हुनकामे जे छै से मतलब सीख मिलै हुनका बहुत तरहके आओर इएह चीज जे छै से कहय लेल चाहै छी